इंसान हमेशा पंहिंजी जड़नि सां जुड़ण जी कोशिशि कंदो आहे असां सिंधियुनि जी जड़ूं जेके आहिनि उहा सिंध में आहिनि उहे पाकिस्तान में आहिनि पर जेकी बि यादगारु मूंखे आहे छाकाणि त मां ॼावो हिंदुस्तान में आहियां वॾो हिंदुस्तान में थियो आहियां मां सिंधु ॾिठी कोन आहे मां सिंधु वियो कोन आहियां पर जेकियूं बि यादगारियूं आहिनि जेके असांजे माता ऐं पिता असांखे ॿुधायूं आहिनि त असां सिंध जे अंदरि कराची शहर में रहंदा हुआसीं त उहे सभु अखियुनि जे साम्हूं रखे करे हुन जो आनंदु वठंदो आहियां असांखे माता पिता इहे चवंदा आहिनि की असां सिंध जे अंदरि जमीनदार हुआसीं असांजे जमीनियूं हूंदियूं हुयूं त उहो मूंखे जाम मज़ो ईंदो आहे उहो सोच वीचार करे अहिड़ो मौक़ो मूंखे हाणे हिंदुस्तान में न मिलंदो आहे पर उहो सोच वीचार करे ई मां हुन जो आनंदु वठंदो आहियां